नर्तकियों को समाज में अनेकों चुनौतियों को सामना करना पड़ता है नर्तकियों को समाज में विभिन्न हीन दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि नर्तकियों को समाज अपने सम सामाजिक कार्यक्रमों में अच्छी तरीके से नहीं देखता है किसी डान्सर को संघा संघर्षपूर्ण कहानी मुझे पता है एक डान्सर है वह बहुत ज्यादा संघर्ष करके अपने जीवन में बहुत अच्छा डान्स करता है लेकिन उसके बारे में लोगों ने गलत धारणाएँ बना रखी हैं कि यह तो डांन्सर हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में उसे बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है लेकिन मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उसने अपने जीवन में विभिन्न परेशानियों का सामना करते हुए घर परिवार समाज सभी के तानों को सुनते हुए अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने डान्स के विषय में अपने आप को बहुत निपुण बना लिया है